असां वटि किस्मु किस्मु जा घणेई तरीक़नि जा बर्तन आहिनि जीअं की उनमें कूकर आहे ॾेॻिरो आहे तई आहे टेपलर आहे तवा आहिनि घणेई प्रकारनि जा बासण आहिन जंहिंमें असां कूकर में दालूं ठाहींदा आहियूं आलू बोईल कंदा आहियूं देॻिरनि में भाॼियूं रधंदा आहियूं चांवर ठाहींदा आहियूं तई में तई में बि तरियल भाॼियूं कचिरयूं ईये सभु तरंदा आहियूं तवनि ते फुल्का पचंदा आहिनि टिपलनि में चांहि ठहंदी आहे ईअं करे असां वटि घणी तरीक़नि जा बासण आहिनि जंहिंमें असां वटि चांदीअ जो बासण बि आहिनि उहे असां सजावट लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं असां वटि कंजे जा थाली कटोरा बि आहिनि उनि में असांजे घरवारनि खे रोटी खाराईंदा आहियूं असां वटि डिनर सेट बि आहिनि घणेई प्रकार जा असां मिजिमाननि जे अॻियां अलॻि अलॻि तरीक़्नि जे बासणनि में रोटी खाराईंदा आहियूं असांखे हरु बार ॿाहिरि वञण लाइ करे असां हरु बार नया नया बासण असां वठंदा आहियूं असांखे बासणनि जो ॾाढो शौंक़ु आहे अलॻि अलॻि बासणइ में मेजमाननि खे रोटी खाराइण लाइ असांखे बासणनि में उन्हनि खे रोटी खाराइण लाइ करे असां उन्हनि लाइ नया नया बासण वठंदा आहियूं उन्हनि जो रख रखाव कंदा आहियूं उन्हनि खे साफ़ सुथिरो रखंदा आहियूं ऐं असांजे